जोंनि ओनसोलाव सोलाइस्लु बोथोरा आबाद मावनायाव गोबां गोहोमानो खोख्लैयो जेरै गुसु बोथोराव जोंनि बिफां लाइफां फिथाइ सामथाइफोरा जौवा लासे फिथाइ थाया लासे थानानै जोंनि ओनसोलाव गोबां गोबां खहा खालामो आरो आरो दैज्लां बोथोर समाव जों दैज्लां बोथोर समाव जोंनि आबादफोराव दैबाना जानानै दैबाना जानानै गोबां खहा खालामलाङो जेरै माइ आबादखौ माइ आबादखौ जोंनि दै बानाया खुरखावनानै बा लोमसावनानै नस्थ' खालामलाङो गुसु बोथोराव गुसु बोथोराव आरो बिफां लाइफां गासैबो फिथाइ सामथाइफोरा फिथाइ सामथाइफोरा रान्नानै सेवनानै फोन्नानै थाङो सेवना फोन्नानै थांनाय समाव जोंखौ गोबां खैफोदाव एबा खहा खालामो असुबिदा खालामो बेनिफ्राय दैज्लां बोथोर समाव बारहुंखा सारअन्थाइफोरा आबादारिफोरनि थाखाय गोबां जेंनायाव खोख्लैयो जेरै माब्लाबा समाव बारहुंखा सारअन्थाइआ गावनानै जोंनि जिउआव गोबां खहा लाबोयो माब्लाबा समाव जों दुब्लि फोथारफोरावनो मानसिया गावनि जिउखौ जों खहा खालामनो गोनां जायो मालाबा समाव बिब्दिनो जों गोबां मोगा मोगिनि गेजेरजों जानो गोनां जायो गोबां असुबिदायाव जों गोग्लैनो गोनां जायो जेरै रानस्राव गुसु गुसु बोथोराव जेरै रानस्राव बोथोरा जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ रानज्रिंनानै रानथाबनानै रानथाबनानै रानज्रिंनानै बिलाइ गैयालासे जोंनि बिफां लाइफांखौ नस्थ' खालामलाङो बिनिफ्राय जोंखौ गोबां असुबिदा खहा खालामो